जी बोलिए मैं बिहार मुज़फ़्फ़रपुर ज़िला जजूआर थाना से बोल रहा हूॅं जी बोलिए हाॅं जी तो आपको रिपोट लिखाना पड़ेगा हॉं बोलिए आप हाॅं पहले आप अपना मोबाईल नम मोबाइल नंबर बताइए ना पहले पूरे घर का डिटेल दीजिए हाॅं जी बोलिए फाइव सेवन

थ्री नाइन फ़ोर ज़ीरो सिक्स एट ठीक है आपका घर राज्य बिहार राज्य ज़िला ठीक हाॅं बोलिए फोन आपका किस टाइम खोया हुआ था फ़ोन हाँ आपका फोन कहाँ पे खोया खो खो गया था दरभंगा में का करने के लिए गए थे दरभंगा अच्छा दरभंगा गए थे ना अब आप तो वहाॅं पे आप दरभंगा में कहाँ पे आप सो गए थे क्या उस टाइम किस टाइम चोरी हुआ शाम को या रात साढ़े दस बजे रात में ना

साढ़े दस बजे रात में आप सो गए थे है ना उससे पहले तो फ़ोन था उससे पहले आपके पास फ़ोन था अच्छा तो अब आपके बाज़ू में आस पास में कोई और भी सोया हुआ था क्या हाँ हाँ आपके बाज़ू बाज़ू में किसी पे शक़ है बाज़ू में किसी पे शक़ है तो बताइए अच्छा आप किसी के साथ थे क्या इससे पहले किसी के साथ

दीदी का लड़का था ठीक ठीक है तो दीदी का लड़का था तो फ़ोन फिर ठीक है तो आप एक काम करिए अच्छा वो दीदी का लड़का आपको कित कब तक था आपके साथ आप जो लड़का आपके साथ वो कब तक था आपके साथ कब तक था कब तक कब तक था द वो लड़का आपके साथ कब तक था आप बोल रहे हैं हम दस बजे सोए ग्यारह बजे क्या बोल रहे हैं आप ग्यारह बजे दिन के था या रात के हॉं ठीक है ठीक है